ہیلو السّلام وعلیکم ورحمۃ اللّہ نعمان ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی بھائی صاحب میں نے ایک کار بک کی تھی اور اس میں ٹائم دیا گیا تھا کہ ایک بجے آپ کے ڈسٹینیشن پہ پہنچ جائے گی کوٹھی ٹول سے کٹیہار ایئر پورٹ کے لیے بک کیا تھا جی جی اب تک یہ کار اب تک آئی نہیں ہے میں ایک بجے سے ہی انتظار کر رہا ہوں اچّھااچّھا ڈرائیور کو کال کریں ٹھیک ہے ہیلو جی ڈرائیور صاحب کہاں ہیں اب تک آپ پہنچے کیوں نہیں ہیں ہمیں بتایا گیا کہ ایک بجے آپ پہنچ جائیں گے اور اب تک آئے نہیں ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کیجیے اگر اس طرح سے تاخیر کریں گے تو مسافر کو جہاں جانا ہے اس میں اس کو تاخیر ہو جائے گی مثلاً فلائٹ اگر چھوٹ گئی تو کیا ہوگا اس لئے ایسا نہ کیجیے جتنی جلدی ہو سکے جلدی سے پہنچیے میں انتظار کر رہا ہوں ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی صاحب شکریہ